हॅं हमरा लग भोजन बनबैके लेल तँ बाल एकटा बालटीन चाही एकटा डेकची चाही एकटा कुकर आइ काल्हि कुकरके बिना जे छै दालि तालि सिझै नहि छै आइ काल्हि संसारमे जे छै सबसॅं अधिक जल्दी बनि जाइ लोहिया चाहबे करी करछुल चाहबे करी छोल्लीं चाहबे करी सब्जी काटय लए एकटा चाकूओ चाहबे करी

आब हम तकर बाद रोटी बनबैक लेल चकला बेलना चाहबे करी ई सब अनेक चीज तकर बाद तेल चाही नमक चाही जीरा चाही मसल्ला चाही आ ओकरा नीकसॅं नीक जे कम समयमे बनि जाय आइ शरीरोके लाभ करय एहि इच्छासॅं जे बनबै छी हमरासब भोजन आओर ते कोनो नहि रुचि तँ इएह रहैया जे पेट भरि जाय